बचपन में जब हम लोग ग्रामीण ग्रामीण बचपन में जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो सबसे पहले भोजपुरी बोलना इस्टार्ट किए और इस्कूल में जब दाखिला लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट थे हिन्दी इंग्लिस संस्कृत मैथ्स बट बत लेकिन हम लोग को मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो हिन्दी क्योंकि नर्सरी से ले कर आज़ तक मैं ये सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट में आसानी से समझना पढ़ना लिखना समझाना बोलना सब आता है और इसकी अपेक्षा और कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कि ग्र जैसे कि मैथ है मैथ है इंग्लिस है हिन्दी व्याकरण ये सब टफ़ सब्जेक्ट हैं टफ लगते हैं मुझको पर हिन्दी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं समझा सकते हैं किसी को और पढ़ाई में भी कोई इसका बहुत ज़्यादा बर्डन नही होता इस सब्जेक्ट को लेकर जितना कम समय देते हैं उतना ही ज़्यादा समझ में आता है और इस्कूल में मजा इसलिए आता इस्कूल में इस सब्जेक्ट में मजा इसलिए आता था कि जो अध्यापक भी था वो वो हँसा के हसाक हँसा कर खिलाकर अच्छे से पढ़ाता लिखाता था उसका होमवर्क भी इतना उतका उसका होमवर्क घर का कार्य जो होता था बहुत सिम्पल होता था करने में अच्छा लगता था इसलिए जो कि हिन्दी हमारी मातृ भाषा है पहली बात तो ये है और हिन्दी बहुत सी सरल सरल भाषा है जिसे जिसे कोई भी समझना समझना पढ़ना लिखना समझाना आसानी से कर सकता है ये इसकी अपेक्षा और कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बहुत ही उसमें और बहुत सी समस्याएँ आती हैं बर्डन होता है बट हिन्दी हमारी मातृ भाषा है और इसमें हमको इन्टरेस्ट है